हमरा नौकरी आओर शिक्षाके लिए कतय कतय जाय पड़ल अररियामे हम रहि रहि कऽ हम शिक्षा प्राप्त कयलहुँ छओ छओ दिन ओतय रहलहुँ अपन घर परिवारके छोड़ि कऽ ओतय छओ दिनके रहलहुँ ओतय शिक्षा पाबि पयलहुँ हम बहुत चीजके शिक्षा पयलहुँ जेना आशाके काममे कतेक बहुत काम होइ छै बच्चाके देखरेख होइ छै ओसभ चीज देखरेख होइ छै सभचीज सिखलहुँ टी बी के बारेमे सिखलहुँ कोना टी बी बिमारी फैलै छै कुष्ठ बिमारी कोना फैलै छै ओकर रोकथामके बारेमे सिखलहुँ रोकथाम कोना होइ छै बच्चाके जे मने टीका पड़ै छै ओ टीका जे पड़ै छै कोना पड़ै छै ओकर बारेमे सिखलहुँ ओ फैलयसँ पहिले ओकरा टीका लागि जाना चाही ओसभ बारेमे सिखलहुँ ओकरा सुइ देनाइ सिखलहुँ बहुत चीज शिक्षा अपना शिक्षाकेँ सिखलहुँ पहिले तऽ ओन्नऽ मोबाइलमे अथी सभ नहि आबै रहै ह्वाट्सअप चलबै लए ह्वाट्सअपो सीख लेलहुँ ओसभ बहुत विशेष भेल ह्वाट्सअप सिखलहुँ तऽ कोनो चीज भेजय लए नहि आबैत रहए ह्वाट्सअपपर ओसभ भेजय लए सिखलहुँ फोटो खीचय लेल नहि आबैत रहए ओहो सिखलहुँ आ तब ओसभ सिखलाके बाद तऽ आब अथीके ऑनलाइन हुअय लागल अश्विन पोर्टल चलल रहै अश्विन पोर्टलपर सभचीज देखयके लिए ओहोसभ नहि आबैत रहए ओहो सिखलहुँ अश्विनपर जे जे जतने जमा होइत रहए कागज पत्तर सभ ओहिमे निकलि जाइत रहए देखैत रहियै ओहिमे आ ओ देखि देखि कऽ तखन अश्विन तऽ आब सुनै छियै बन्द भए गेलैए आब चलल यए भव्या भव्याके सिखयके लिए मोन आब विचलित यए मोन सिखयके लिए कहिया आब सीखब भव्या पोर्टल ओ देख सिखयके लिए बड़ मोन लागल यए कहिया सीख जायब आ कहिया भए जायत नहि एखन तक काम शुरू भेलैए सिखयके लिए इएह सभ नया नया टेक्नोलोजी सिखलहुँ यए बहुत नीक लागत सिखयमे आ सीखि कऽ बहुत आगाँ भेलहुँ यए बहुत आदमी आगाँ नहि भेल यए हम बहुत आगाँ भए गेलहुँ इएह सभ करै छी